बेगूसराय ज़िले में या अन्य सभी ज़िलों में पहले महिलाओं के लिए उतनी सुविधाएँ नहीं दी जाती थी हर घर में हर परिवार में बोला जाता था महिलाएँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाएँगी नहीं पढ़ाई करेंगी और नहीं ड्यूटी नौकरी करेंगी कभी किसी लड़कियों को बाहर जाने के लिए नहीं दी जा थी लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और सभी को फिफ्टी फिफ्टी आरक्षण दिया गया है महिला हो या पुरुष हो सभी जाएगा सभी पढ़ेगा लिखेगा शिक्षा सभी शिक्षित होनी चाहिए और हर घर में महिला भी अब रोज़गार करती है शिक्षित है पढ़ाई करती है नौकरी करती है सभी चीज़ करती है बेगूसराय ज़िले में बहुत ही महिलाएँ हैं जो जॉब करती हैं शिक्षिका हैं या एन एम हैं या कुछ और भी सभी चीज़ सुविधाएँ उपलब्ध हो गई है पहले यह सब वह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी ना ही तो गाड़ी थी ना ही तो इस्कूल था नहीं तो कुछ भी नहीं था और सभी ज़िले बेगूसराय ज़िले में बहुत सारे इस्कूल भी हैं बहुत सारे जॉब भी करती हैं महिलाएँ बहुत सारी बहुत सुविधाएँ उपलब्ध हो चुकी है ऐसे ही सभी ज़िले में होते हैं सभी ज़िले में हैं बेगूसराय ज़िला सबमें आगे है बेगूसराय ज़िले में सभी सुविधाएँ हैं सभी महिलाएँ जाती हैं पढ़ाती हैं और पढ़ती हैं अब यह ऐसा कुछ भी नहीं है जितना जेन्स पढ़ता है लड़का पढ़ता है उतना लड़कियाँ भी पढ़ती हैं सभी को सम्मान दिया गया है सभी जाते हैं पढ़ते हैं सब महिला भी जॉब करती है जेन्स लड़कियाँ भी जॉब करती है और महिला भी और जेन्स भी लड़का भी ऐसा कुछ भी अब नहीं रहा जो महिलाओं को पहले रोक टोक किया जाता था महिला बाहर नहीं जाएगी महिला कमाने नहीं जाएगी महिला को कोई भी रोज़गार नहीं करवाया जाएगा सब जेन्स ही करेगा ऐसा अब कुछ भी नहीं है सभी को फिफ्टी परसेन्ट आरक्षण दिया गया है जितना जेन्स भी जाएगा महिला भी जाएगी सभी अपना जॉब करते हैं सभी अपना बीवी बच्चा घर परिवार चलाते हैं सभी ज़िले में ऐसा ही होना चाहिए सब शिक्षित होना चाहिए सब अपना अपना काम करें सब अपना अपना घर परिवार चलाएँ सब अपने अपने आगे बढ़ें ऐसा ही होना चाहिए सभी गाँव सभी ज़िले सभी शहर में और कहीं भी कोई रोकटोक नहीं होनी चाहिए